نو لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو پچاس سات لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو چالیس دو لاکھ نوے ہزار تین سو سات پینتالیس ہزار نو سو پچیس پچاس ہزار تین سو پچاس